गुड इवनिंग बताइये हाँ बोलीए अच्छा तो आप किस तरह के का फोटोशूट करना चाहते हैं अच्छा अच्छा तो ये जो फोटोशूट है आप करना चाहते हैं वो किस काम के लिए करना चाहते हैं मतलब सबका अपना अपना एक कारण होता है ना तो वो बता दो आप मुझे अच्छा और आपको ये कब करवाना है मतलब कोई एक टाइम या दिन वो बता दो मुझे एक बार अच्छा लेकिन ना उसके लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पास आ पाऊँ तो एक बार आप आ जाइये मिल लीजिये मुझसे और आप देख लीजिये अपने हिसाब से अच्छा तो मुझे एक बात बताइए जैसे आप मेरा फोटोशूट करोगे है ना तो आप वो जो फोटोज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे है मतलब उनका ब्रांडिंग करोगे या मार्केटिंग करोगे जो भी है अच्छा और मुझे एक बात बताइए की जैसे आपने बोला कि आपने पहले भी दो तीन फोटोशूट किए हैं अलग मॉडल के साथ तो मतलब आप कितने टाइम से इस कितने टाइम से मेकअप आर्टिस्ट हैं आप अच्छा तो फिर ठीक है फिर अपन परसों मिलते हैं तो आप अपना फोटोशूट करवाते हैं अपन ठीक है